अज्जकल पैहे बचाने दी बड़ी नमीं नमीं स्कीमां चली दियां जियां साढ़ा आनलाइन पेमेंट ऐप होई गेआ फ़ोन पे ओह्दी वालेट बगैर बैंक जाइयै अस पैसे पाई सकदे ते उसी यूज़ करी सकदे बैंक ते बैंक दा ओ टी पी शोटिपी बैंक दा जेह्ड़ा कोड शोड ऐ ओह् नि पाना पौंदा डायरेक्ट अस पेमेंट करी सकदे म्युचुअल फंड्स बी नमीं आई गइयां ना जियां चीज जित्थै लोक केह् आखदे पैहे इनवेस्ट करदे थोह्ड़े चिर बाद ओह् बड़ी जान ओह् बी आखदे न निवेश बजार जोखिमों के अधीन ऐ इ'यां आखदे लोग जेह्ड़े न्यूज खबर दसदे जोखिमों दे अधीन दे मतलब ओह्दे च पैहा डुब्बी बी सकदा मतलब जेह्ड़ियां आनलाइन चीज़ां न सारियां सारियां सेफ नेईं ऐ मतलब जियां साढ़े दादे परदादे हे ओह् ते मतलब उन्दा कम्म होंदा हा पैहे किट्ठे करचै लेकिन तुस इनवेस्ट नेईं करो उसी पैहे बचाना नि आखदे पैहे बचाना होंदा कि मतलब अस किश चीज खरीदचै जमीन खरीदचै ओह्दे च पैहे इन्वेस्ट होई गे इ'यां अग्गें चलियै जमीन दा रेट बधी जाना ते ओह् पैहे बधी गे ना इसी आखदे पैहे बचाना नेईं साढ़े लोकें केह् करना पैहे जमा करदे जाने करदे जाने ते सोना सुना खरीदो अग्गें सोना मैंह्गा होंदा पैहे बधदे पर नेईं साढ़े साढ़े इत्थे एह् स्कीमां लाई दियां पैहे जेह्ड़े ऐ उसी बचाने आस्तै उसी घर रक्खो रक्खो रक्खो ते ओह् बधी जाने ओह् न बधदे ओह् इ'यां दे इ'यां रैह्ने जियां साढ़े दादे परदादे ने बी कीता ओह् किश नि बधेया जेह्ड़ी नमीं स्कीमां चली दियां एह्दे च पैहे बचाने ते होर आसन होई गेदा पर जेहड़े आनलाइन पैहे न जियां यू पी आई शु पी आई ओह्दे बीच मी लग्गा दा जेह्ड़ा पैहा ऐ ना ओह् ज्यादा खर्च होआ दा पैह्ले केह् होंदा हा जेब च पैहे नि ठेला नि ऐ तू पैहे खर्ची ओड़ ओह् ते ऐ साढ़े कोल पैहे ऐ न इ'यां फोन लेइयै जाना क्यू आर कोड स्कैन करना दो मिंट्ट च पैहे होई गे अज्जकल इयो सिस्टम चला दा इयां मैंट्टे च पैहे देयो ते बस होई गेआ मतलब जेह्ड़ा म्यूच्यूअल फण्ड इफ डी बगैरा होंदी ऐ एह् बी स्हेई नि होंदी ऐ मतलब फ्यूचर आस्तै बचाओ जियां अज्जकल ऐ ओह् हेल्थ इन्श्योरेंस बी नमीं चीज आई गेदी मतलब हेल्थ इंश्योर करी ओड़ो मतलब जेल्लै बंदा बामर होई गेआ हॉस्पिटलाइज्ड होई गेआ बेडै'र मतलब पैहे दी लोड़ पोआ दी रिश्तेदारें अग्गें भिक्ख मंगने जरूरत नि ऐ ओह् जेह्ड़े पैहे बचाए दे हे जेह्ड़े असें पैहे म्हीने म्हीने भरे दे ओह् कट्ठे बी थ्होङन असेंगी कि भई डाक्टर मंगा दे डाक्टर गी लोड़ पवै दी ऐफ डिज़ बगैरा कराने दा बड़ा फायदा होंदा फिक्स पैहे कराई ओड़ो पैहे बचे दे समझो पर लोकें गी इस चीज दा पता नेईं ऐ नालेज नेईं ऐ उनेंई लगदा बस पैहे कट्ठे करदे चलो ओह् ही बधदे ओह् नेईं बधदे